नमस्ते भैया हाँ हमें अच्छी से लकड़ी चाहिए हाँ अच्छी सी बढ़ि बढ़िया लकड़ी चाहें ख़ूब अच्छी सी लकड़ी चाहें कुर्सी मेज़ कुर्सी मेज़ अच्छे से बनाए बनाने के लिए हाँ जिसमें तख़्ता उख़्ता अच्छे से लकड़ी रहे आ तख़्ता तख़्ता चाहिए हमें तो

हाँ यह अच्छे से हमें लकड़ी चाहिए यह शीशम ऊशम की अच्छी हर चीज़ की बढ़िया लकड़ी चाहिए तख़्ता बनवावत ही है लिए मेज़ बनवावई के लिए प्लाई उलाई हर चीज़ कुर्सी उर्सी सब कुछ अच्छा कितने कितने की मिली कितने में मिल जाए नहीं कम करो हाँ अच्छी सी लकड़ी रह चाहे इसी लिए चाहिए हाँ कौन लड़की कितने कितने की बा

कितने कितने की नहीं कम कर दोना कम कर के दे दीजिए कम कर कर दि दिए ना अच्छे से लगाइएगा चाहिए तो तो चाहिए अच्छे से चाहिए हाँ फिर बढ़िया लकड़ी चाहिए हमको सूखी उखी है कि नहीं हाँ अच्छे से कम कर दो कौन कौन सी लकड़ी हैं हँ हमको मज़बूत लकड़ी चाहिए सागवान का कम लगाइए यहीं सागवान लकड़ी कौन है और पैसा कितना है कम कर दो कितना कितना कम कर दिए महँगा पर रहा है कम कर दो ठीक है दे दीजिए